मैं अपने परिवार को स्वस्थ स्वस्थता का पूर्ण रूप से ध्यान रखता हूँ परिवार के लोगों को आवश्यकता अनुसार पौष्टिक भोजन उनको बनाने के लिए प्रेरित भी करता हूँ और स्वयं भी बना कर खिलाता हूँ जिस में दलिया खिचड़ी उसके साथ में जो घर में मूंग के पापड़ उपलब्ध होते हैं उसके भी तरह तरह से उपयोग करवाता हूँ ताकि उसमें भी जो मसाला जो युक्त होता है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है वो भी खिलवाता हूँ उसके साथ मालवे का हमारा भोजन है रूचि करता कि उससे उनका मन लगा रहे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे दाल वाफले वो भी उसके साथ चावल के कुछ व्यंजन जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं आसानी से पच जाते हैं शरीर स्वस्थ होता है खमान है या इडली है वो भी उनको बनवा कर खिलवाता हूँ वो स्वयं भी मैं स्वयं पाकी भी होने के कारण मैं जो ये ख़ुद भी बना कर उनको खिलाता हूँ कभी वो मुझे बना कर खिलाते हैं उनका पूरा स्वास्थ्य का मैं ध्यान रखता हूँ और परिवार हेल्दी बना रहता हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी सब्जियाँ उनको जिनमें पौष्टिकता से भरपूर उन सब्ज़ियों का भी मैं उपयोग घर में सब्जी बनवा के करवाता हूँ आपका हो गया आपका सब